काम के अलावा मुझे गाना और डांस में बहुत ज़्यादा रुची है जब मैं डांस करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है और मैं अपनी जब मैं इसी कला से मैं बहुत ज़्यादा निपुण हूँ जब मैं कहीं भी फंगसन में जाती हूँ या ईभेन्ट पे जाती हूँ तो मैं वहाँ डांस करती हूँ तो लोगों को वजह डांस मेरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है काम के अलावा जो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा जो है रुची है और मेरा जो रुची है ड्राइंग में भी बहुत ज़्यादा है काम कल लेती हूँ तो उसके बाद ड्राइंग बनाती हूँ मैं किसी भी चीज का ड्राइंग बना लेती हूँ चाहे वो पंखा हो चाहे लाइव स्केच भी करती हूँ लाइव स्केच किसी का मैं कर देती हूँ पेड़ पौधा कुछ भी हो जब भी मुझे खाली समय मिलता है तो मैं कापी किताब लेके और स्कैच और पैन पेंसिल लेके रबर कटर लेके मैं जो है स्कैच बनाने लगती हूँ स्केच बनाने से मुझे ज़्यादा ख़ुशी मिलती है डानसिंग सिंगींग ड्राइंग ये जो है इसमें ज़्यादा मुझे रुची लगती है काम के अलावा क्योंकि इससे मुझे सीखने को मिलता है बहुत ज़्यादा